हाँ नमस्ते हमको मंदिर बनवाने के लिए लकड़ी चाहिए

हाँ तो जो सागवान की लकड़ी है तो उसको बनेगा तो उसमें अच्छा बनता है ना सागवान में फिनिसिंग अच्छी आती है

हाँ तो सागवान का लकड़ी का फैनसिंग बढ़ियाँ होता है ना सागवान के लकड़ी को मंदिर बनेगा तो खूबसूरत लगेगा और अच्छा

हाँ हाँ वो तो हई है

हाँ ठीक अच्छा

शीशम की लकड़ी क्या रेट है शीशम की लकड़ी का पचहत्तर रुपये

आम का लकड़ी का रेट क्या है चालीस में है अच्छा

हाँ ठीक

हाँ हाँ ठीक

अपना समझ के मुझको दीजिए जैसे कि जो कि हिसाब से है